ہیلو

کیا میں پھر پھرنیچر والے سے بات کر رہا ہوں او بول رہے کہ مجھے پھرنیچر چاہیے تھا جیسے فرنیچر میں پلنگ وغیرہ کرسی یہ سب

جیسے کہ کمپنی مجھے ڈائمن کمپنی کی چاہیے تھا کیا آپ کے پاس مہیا ہے ڈائمنڈ کمپنی کی چیزیں

او دیکھیے ہاں جیسے پلنگ کا سیٹ پورا آ جائے گا نہ دو لاکھ میں یہی ہوتا ہے کبھی کبھی ڈائمن بول کے فراڈ وغیرہ یہ سب ہو جاتا ہے اس لیے ہم کو مجھے ڈائمن کمپنی معلوم ہے ڈائمنڈ کمپنی بہت اچھی کمپنی ہے اس لیے اور یہ سب طرح کی رنگ مل جائے گی نا جیسے مجھے پیلا پسند ہے تو مل جائے گا نا یہ سیٹ او اور یہ پھرنیچر میں کرسی بول رہے ہیں وہ ڈائمنڈ کرسی ہے اس کا کتنا پڑے گا ایک پیس کا کم سے کم ہاں پینتالیس ہزار پینتالیس ہزار ایک مطلب فرنیچر ایک کرسی کا پینتالیس ہزار پڑے گا او نہیں مجھے تین چار پیس لینی تھی وہ اور ٹیبل وغیرہ یہ سب اوہ پھر بھی ایک میں کتنا ڈسکاؤن پڑے گا کتنا پرسین لیس اوہ اور جو کلر آپ کو مطلب بولیں گے وہی کلر مل جائے گا نا اوہ اور سب کیا کیا چیزیں آپ کے دکان میں ہیں جیسے ہمیں کرسی چاہیے ٹیبل چاہیے پلنگ چاہیے اور وہ پھیملی ٹیبل بولتے ہیں نا اس کو کہ جب یہ کھانے میں جو لگتا ہے ہاں ڈائمنگ ٹیبل آپ کے پاس ہے نا مطلب جتنی بھی چیزیں ہم کو چاہیے سب ڈائمنڈ کمپنی کی ہی چاہیے جو بیسٹ سے بیسٹ ہو جو یہ کمپنی کے بارے میں سنے ہیں بہت اچھا ہے یہ ہوتا ہے سامان ٹکاؤ ہوتا ہے ہوں اچھا آں نہیں بس یہی ایک ٹیبل لینی ہے اور کرسی تین چار پیس اور وہی ڈائمنگ ٹیبل جیسے آپ سے ملنا یہ کیا کہتے ہیں ہاں کل کتنا بجے جانا ہے او دس بجے اچھا ٹھیک ہے یہ پیمن مطلب پھون پے سے بھی کریں گے تو ہو جائے گا نا او اچھا ٹھیک ہے پھر آپ سے ملتے ہیں اچھا ٹھیک ہے